मिथिलाञ्चलमे के सब्जीमे साग अछि साग बड़ी माछ ई सब मिथिलाञ्चलके प्रिय भोजन छै अनारस दही दही चूड़ा ई सब मिथिलाञ्चलके मे दही चूड़ा अनारस सेहो भेटै छै भोजमे साग हमरा सबके भोज होइ छै ताहिमे साग रहबे करत किएकि मिथिलाञ्चलके विशेष साग छी एकटा जे हरेक घरमे साग बनबे करत आ ओ सरल सरल उपलब्धता से भेटै छै हरेक दोकानमे भेटत साग मिथिलाञ्चलके हरेक दोकानमे भेटत साग भेटबै करत आ माछो मिथिलाञ्चलके प्रिय भोजनमे सऽ गिनल जाइ छै ओतुका प्रिय भोजन माछ छी अहाँके ओ हरेक दोकानमे भेटत आओर दही चूड़ाके तऽ वर्णन नहि हुए ओ तऽ खाउ जेना दही चूड़ा शीतल भऽ जाएब ओ मिथिलाञ्चलके हरेक जगह भेटत हरेक दोकानमे मोटामोटी भेटत अहाँकेॅं आ ई खेला सऽ आनन्दित मोन भऽ जाएत दही चूड़ा चीन्नी आ नून हरियरका मिर्च बाह आओर ई खेला सऽ मोन आनन्दित भऽ जाएत आओर बड़ी भात ओहो अद्वितीय चीज छै ओहो खाइमे बड़ा फुलल फुलल बड़ी अहाँके बड़ा नीक लागत बड़ी भात तऽ इएह सब छियै मिथिलाञ्चलमे मखान माछ पान ओ मिथिलाञ्चले भेटत अहाँके आओर कतौ नहि भेटत तैँ मिथिलाञ्चलमे ई सभ